गलामे खराश ठीक करै लए गाँव मे बहुत प्रकार के घरेलू उपाय छै लोक काढा बनाए कऽ पिबै छै ओहो मे गरम पानिमे चायपत्ती तुलसी के दू तीन टा पत्ता दए कऽ ओकरा बरकाए दै छै ओकरा बाद ओकरा पियै छै कनी बरकाए कऽ ओकर बाद लोग भोरे भोर गरम पानि पियै छै ओकर दू तीन बेर कुल्ला करै छै ओकर बाद ठंडा चीज सब सऽ दूर रहऽ चाहै छै आइसक्रीम सब नहि खाय चाहै छै जाहिसऽ गलाके कनी आराम मिलै छै लोक तुलसी नीम के पत्ता सब मुँह मे लए लै छै जाहिसऽ गला साफ रहै छै आओर खून खून खून खून मीठ जे रहै छै ओहो साफ भए जाइ छै खून खून मीठ रहै छै ओहो साफ भए जाय छै ओकर बाद आओर